میری پسندیدہ بائک رایل اینفیلڈ بلٹ تین سو پچاس سی سی ہے اور میری ڈریم بائک کانٹینینٹل جی ٹی جو کہ روائل اینفیلڈ کمپنی کی چھ سو پچاس سی سی میں آتی ہے یہ میری ڈریم بائک ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی ہی میں اسے خرید سکوں میرے پاس اس وقت رایل اینفیلڈ بلیٹ تین سو پچاس سی سی موجود ہے بائک سے سفر کرنا بڑا ہی آرام دہ ہے خاص طور پر بلٹ سے سفر کرنا اور لمبی دوری کا سفر کرنا کافی زیادہ آرام دہ ہے وزن میں کافی زیادہ بھاری ہوتی ہے اس لیے جب روڈ پر چلتی ہے تو کافی زیادہ جم کر چلتی ہے جس سے چھوٹے کھڈوں کا احساس کم ہوتا ہے اس کے علاوہ پٹرول کی کھپت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے دوسری بائک کے مقابل بلیٹ پہ سفر کرنا کافی زیادہ آرام دہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا کا اثر بھی سفر میں کم رہتا ہے بلٹ رائل اینفیلڈ کمپنی جس کی پیرنٹ کمپنی آئشر موٹر ہے کافی زیادہ پرانی اور مضبوط بائک مانی جاتی ہے ہندوستان میں بلیٹ کی مارکیٹ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے